हैल्लो हां हांजी भैन जी तुंदा केह् हाल चाल ऐ बस ठीक और केह् करा दे हे तुसैं आखेआ हा चेत्ता ते कोल्ले दा हा मैं सोचा दी ही तुंदे घर आवां पर कम्म ही बड़ा हा में सोचा दी ही हुन में बच्चें ई छुट्टियां पौंदियां न ते चलो कोई घुम्मन घुम्मी आई जन्दे आं चलना तुस में ते बनाई उड़ी में इयां कल्ले जाने दा केह् मजा अगर तुसें बी जाना होगा अस बी इक बड्डी गड्डी करी लैगे बच्चे बी आई जन्दे उत्थै शैल करियै ते कुसे नै जाना हो कन्नै ओह् बी चली पौंदा ते कन्नै दूर जाह्गे पन्दरां बीह् दिन लाइयै आगे शैल अपनै मजे कन्नै अराम अराम कन्नै चलगे ज्यादा दूर नि इत्थै चलने आं भदरवाह् बगैरा उद्दर दा मौसम बी ठीक ऐ इत्थुआं चलो इत्थै इन्नी गर्मी पेदी उत्थै ठंडा मौसम अपने शैल घुम्मी आगे उप्परा हल्ले छुट्टियां पेदियां न बाद बिच केह् पता हुन कोल्लै जाना कोल्लै नेईं चलो अस हल्ले जन्नेआं चलो कोई गल्ल नेईं जाना केह् मैं सोच्चा दी ही परसूं अस निकली जन्ने आं फ्ही चलो उंदी बी छुट्टी पूरी होई जाग तुस चलो फ्री होगे हल्ले ते बाद बिच केह् पता उंदी बी ड्यूटी होनी ते ठीक ऐ फ्ही मैं परसूं दा करां पक्का ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही